सिलाइ के दौड़ान हमरा सँ बहुत किछु गरबरायल जाहिमे कोनो मे कोनो कोनो मे सूट मे हुनकर जिनकर सूट छै हुनकर फिटिंग गरबरा गेलै आओर तकरबाद हुनका भरि राति बैस क खोलू तकरबाद फेर हुनकर फिटिंग सही करू तकरबाद हुनका दियौ तकरबाद जे कोनो कोनो साड़ी होइ छै साड़ी होइ छै ओकरा हम साड़ीयो बनाबै छियै जाहिमे जाहिसँ की ओ गरबरा गेल तऽ फेर ओकरा खोलू आओर फेर सँ बनाउ फेर सँ बनबए परै अछि जाहिमे बहुत कठिन होइत अछि आओर बहुत समय लागि जाइत अछि आओर ओहिसँ हमरा बहुत किछु सीखै के लेल मिलै अछि आओर बुनाइ के लेल हम कहै करै छी तऽ ओहिमे स्वेटर के लेल यदि कोनो डिजाइन गरबरा गेल तऽ ओहिके लेल पूरा स्वेटर खोलए परैया आ तकरबाद जे बिनै के कोशिश करै छी तऽ नहि ओरियाइत रहैया बिनै मे ताहिसँ हमरा बहुत अजीब लागि रहल लागैत रहैया तैयो हम कोना कोना कऽ ओ स्वेटर बुनि लै छी आओर कम्पलीट कऽ कऽ दय दै छियैन